राजस्थान में घणेई सारा ऐं ॾाढा सुठा सुठा लोकप्रिय पर्यटक जॻहयूं आहिनि जंहिं में सवाइ माधवपुर जो रणथंबोर गणेश भॻवान जो मंदरु आहे जेको सवाइ माधवपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदर जे नाले खां प्रसिद्ध आहे ॿियों उदयपुर में उदयपुर झील जे नाले सां प्रसिद्ध जॻह आहे टियों जयपुर में हवामहल आहे जल मंदर बि आहे ऐं जयपुर में बिरला मंदर बि आहे ऐं चित्तोड़ में चित्तोड़ जे क़िले जे नाले खां आहे अहिड़ा घणेई सारा इस्थानु आहिनि ॿियों पुष्कर में ब्रह्माजीअ जो मंदर बि आहे जेको भारत में हिकु मंदर ई आहे